نہیں میں نے یو ایف اوز نہیں دیکھے ہیں لیکن میں نے یو ایف او کے بارے میں ڈسکوری میں اور کارٹونس میں اور سیریلس میں اور چینلس پہ سنا ہے یو ایف او میں یو ایف او میں ایلینس آتے ہیں اور وہ ہمارے پلینیٹ پہ یا پھر کسی کی کسی بھی پلینیٹ پہ وہاں کے ڈسکوری کرنے کے لئے آتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننے اور وہاں کی چیزوں کے بارے میں جاننے جس طرح ہم لوگ مون وغیرہ پہ اور بھی گرہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم مون پہ تو جا ہی چکے ہیں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایلینس بھی ہوتے ہوں اور دوسرے سیاروں سے جیسے ہم لوگوں نے تحقیقات کی وہ لوگ بھی تحقیقات کے لئے آتے ہوں گے یہ بات کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اور گرہوں پہ بھی زندگی ہو جیسے مون پر کہا کہتے ہیں کہ وہاں پر لائف ہے اسی طرح اور ایک اور پلینیٹ ایسا ہے جہاں پہ لائف کے بارے میں ریسرچ کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اور گرہ کے جو ایلینس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ارتھ پر ریسرچ کرتے ہوں یو ایف او ویسے اگر کارٹون اور اس سے سیریلس کی بیس پہ دیکھے جائیں تو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ لگتے ہیں لیکن اگر ریئل میں دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دایک ثابت ہو سکتے ہیں